कि तोआनू सनाने आं अस कि कोई ग्रुप फॉलो ऐनी कीते दा दौड़ लानें आह्लै ना अस कोई ट्रेनिंग लै ने दौड़ दी असइयै देस्सी दौड़ लान्ने होने देस्सी दौड़ लान्ने होने और काफी चिर साह्नू होईया दौड़ लांदे कम सो कम कोई तिन्न जां चार साल साह्नू होईये होनें साह्नू दौड़दे जिसलै अस कम से कम कोई अज कोला कोई ना पंज साल पैह्लै अस दौड़ स्टार्ट कीती ही उसलै करीव में कोई दसमी पढ़दा हा अदूं असैं दौड़ कीती ही स्टार्ट क्योंकि साढ़े पिंड दे साढ़ै कोला दा कोई साढ़े सिनियर नैं ओह् दौड़ लांदे हे उसलै आर्मी दी उसलै दौड़ै दा बड़ा क्रेज़ हा आर्मी दा बड़ा क्रेज़ हा उसलै ओह् दौड़ लांदे रेह् ते साह्नू बी थोह्ड़ा इयां लगदा हा कि साह्नू बी दौड़ लाना चाही दी ऐ अस बी सवेरै चार बज़े उट्ठियै चली पौंदे हे उंदै मगर मगर अस दौड़ लान इन्नी ते खास दौड़ अस उसलै ते नेंई लांदे हे पर थोह्ड़े टैम कन्नै अस बी शैल दौड़न लगी पे और ओह्दे बाद ते अस शैल दौड़न लगी पे चलो फ्ही ते ओह् नौकर नुकर होईये मुड़े क्योंकि आर्मी बिच्च उसलै आर्मी दा क्रेज़ होंदा हा ओह् आर्मी च मुड़े होईये ओह्दे बाद साढ़ा कोई खास ग्रुप नेंई हा कम से कम जेह्ड़े चार जां पंज जेह्ड़ा आह्नी दरानी मुड़े होंदे हे उंदै कन्नै अस दौड़ लांदे रेह् और ओह्दे बाद च फिरी मेरी भर्थी आई इक आर्मी दी क्योंकि मुड़े जेह्ड़े नै इद्दरा दे मुड़े जेह्ड़े होंदे ओह् सोचदे कि केह् पता साढ़ै कोला दा दौड़ नेंई लगी सकै ओह् ग्रुप जां रनिंग कल्ब ज्वाईन करी लैंदे ते कि जे उनें जकीन नी होंदा और अस देस्सी दौड़ ला न्ने होने और इकमेरी भर्थी आई आर्मी दा भर्थी होई ही इध्दर सुजमां जम्मू और उध्दर में दौड़ कड्डी ही आर्मी दी और मिगी काफी प्राउड़ फील होया कि में कोई कल्ब नी ज्बाईन कीता जां ट्रेनिंग ज्वाईन नी कीती और में उत्थें दौड़ कड्डी आर्मी दी मीं बड़ी जादा खुशी होई अन्दरा दा फ्ही में आर्मी दी दौड़ कड्डी क्योंकि मुड़े तिन्न तिन्न साल जां चार चार साल मुड़ें गी होई जंदा मुड़े कोला दा दौड़ नी लगदी रेही और मेरा फर्स्ट अटैंपट ही आर्मी में उत्थें दौड़ कड्डी आर्मी दी मिगी काफी जादा प्राउड़ फील होया अन्दरा दा और में मैडिकल बी दित्ता में मैडिकल बी फिट्ट होया उध्दरा दा ओह् मेरी किस्मत माड़ी ही जेह्ड़ा मेरा नंबर नी आया ते लास्ट बिच्च पर कोई चक्कर नी में अजैं बी आर्मी दी तैयारी करा ना मेरी फिर आर्मी दी भर्थी ऐ में फिर से तैयारी स्टार्ट करी ओड़ी ऐ अपना रोटीन फालो करी ओड़ी ऐ सवेरै चार बड़े उट्ठना सवेरै चार बज़े उट्ठियै अपने जेह्ड़े चार पंज ग्रुप दे मुड़े नै उनें करनां फोन कि दौड़ लानी असैं चार बज़े इध्दर अपने चौंक पर पुज्जी जाओ और चौक पर अस जिसलै पुज्जने होने सारे कट्ठे होने होने अपना बार्मअप करने होने पंदरीां बीह् मैंन्ट थोह्ड़ा बाडिडी गी अस जागरुक करनें होने ते पिर अस चलीजन्ने होने दौड़ लान राम कन्नै अस कोई पच्ची बाह् मैंन्ट कि असें थोह्ड़ा लम्मी दौड़ लाने आं क्योंकि साढ़ी भर्ती जेह्ड़ी ऐ दूर ऐ ते अस लम्मी दौड़ ला ने लम्मी दौड़ अस ला ने कम से कम तिन्न चार महीनें असैं लम्मी दौड़ लानी ऐ फिर असैं अपनी पूरी जेह्ड़ी अपना दुआ पलैन ऐ ओह् सटार्ट करी ओड़ना सैकन प्लैन असैं अपना स्टार्ट करी ओड़ना फिर असैं थोह्ड़ी शार्ट दौड़ करी ओड़ना सोलांह सौ मीटर स्टार्ट इसलै करीब अस पंज किलो मीटर दौड़ लाने फिर असैं सोलांह सौ मीटर करी ओड़ना स्टार्ट और उऐ साढ़ा रोटीन चार बज़े उट्ठनें होनें सवेरै अपनै दौड़ सोड़ लाई अपनै राम कन्नै और दौड़ लाईयै अस पुज्जे घर घर पुज्जियै अपनै दुध्द पीत्ता अपनै केले खाद्दे दो अपनै बदाम जेह्के स्हेड़े दे होंदे ओह् खाद्दे चनें स्हेड़े दे होंदे चनें खाद्दे मुंगी स्हेडी दी होंदी मुंगी खाद्दी मुंगी खाईयै फिर अपनैं न्हाईयै मन्दर जाना भगवान दी पूजा बी अस करनें होने और उध्दर दा फिर असैं चली जाना सिद्दै अपनै रौटी रट्टी खानी अराम करना राम करियै ते फिर रेस्ट करनी दिनैं असैं रैस्ट करनी दपैह्रीं बस इयै साढ़ा ऐ दौड़ दा जां इस हिसाबै नै अस दौड़ने होने और काफी जादा साह्नू ऐक्सपिरिंस ऐ तिन्न साल दा साह्नू ऐक्सपिरिंस ऐ दौड़ लानें दा और शैल दौड़ा ने बी ऐं कोई दिक्कत नी ऐ बिच्च होई जंदा केंई बारी सिस्टम बिच्च अस बिमार बी होई जन्नें केंई बारी और इयांते अस डेल्ली कांटीन्यू दौड़ लान्ने होनें और साह्नू दौड़ लाना बड़ा पसंद ऐ मेरे हिसाब कन्नै ते सारें गी दौड़ लानी चाही दी एह्दै नै शरीर फिट्ट रौंह्दा शरीर साढ़ा पूरा ऐक्टिव रौंह्दा साह्नू शैल दौड़लानीं चाही दी और साह्नू खूव मैह्नत करनीं चाही दी एह्दै नै साढ़ा शरीर ऐ साढ़ा बुढ्डे होंदे तक साढ़ा शरार साढ़ा साथ दोऐ और मेरी बिन्नति ऐ कि थोआनू बी सारें गी दौड़ लानी चाही दी और अपनां शरीर जेह्ड़ा ऐ ओह् फिट्ट रक्खनां चाही दा